हमर सबके क्षेत्रक बच्चा पढ़ाइ लिखाइके प्रति बहुत रुचि रखै छै पहिले एना नहि छलै लेकिन आब बहुत पढ़ाइके सुविधा छै सरकारो बहुत किछु केलखिन पढ़ाइके प्रति आओर एहि क्षेत्रमे बहुत तरहक तैयारी करै छै बच्चा सब यू पी एस सी बी पी एस सी आई आइ टी बिहार पुलिस दरोगा सी जी एल एन टी पी सी जी डी मतलब जते भी सरकारी विभाग कर्मचारी प्रशासन प्रशिक्षण हर तरहक बच्चा सब तैयारी करै छै पढ़ाइ लिखाइके प्रति काफी चौरचक छै आओर बहुत मेहनत आओर बहुत ईमानदारी से पढ़ैत देखै छियै तैयारी करै छै आओर जाहि सऽ कि वेकेन्सी वगैरह अबै छै तऽ फॉर्म फिल करै छै आओर ओहिके बाद परीक्षाके से करै छै सरकार आओर फेर एग्जाम लेल जाइ छै प्रशासनिक तौर पर आओर बच्चा सब पढ़ाइके प्रति बहुत आओर बहुत सारा एहन सरकारी एग्जाम निजी क्षेत्रके बच्चा सब जेकि बहुत मिडिल क्लास मतलब माध्यमिक परिवार माध्यमिक वर्ग से आबै छै ओ सब बहुत बड़का बड़का परीक्षा यूपीएससी बीपीएससी के लेवलके परीक्षा सब निकाललक और बहुत नाम रौशन केने छै हमर क्षेत्रक बच्चा सब